खेती बाड़ी करै छियै हउएह धान तान गहुम आर उपजै छै तऽ कोइ भी आबै छै तऽ कहै छै बेचबै तऽ ओ बेचा दैत छै तऽ ओ बारह रुपैए कहलक तऽ ओ बेचि लेलक अपन तेरह रुपैए चौदह रुपैए अपना बेचि लेलक बेचि लेलक तब अपन ओ फायदा ओ अपना अथी कए लेलक ओ अपना ओ अपना अथी कए लेलक फायदासँ आ बाड़ी झाड़ीमे अपना अथी रो रोपै छियै बुनै छियै करै छियै लए लेलक ओ फेर अङनासँ अपना गेल गहुम गहुम चावल भी रहल तऽ अपना करै छियै खेती बाड़ी अपना रोपै छियै तब अपना आयल तऽ बेचै छियै तऽ ओ लेलक बारह रुपैए तऽ ओ लेलक तेरह रुपैए एना कए कऽ लए लैत छै फेर चलि जाइ छै तऽ फेर आयल तऽ फेर अथी कयलक बारह तेरह चौदह रुपैए बारह लेलक तब अपना गेल बाड़ी बाड़ी झाड़ीमे उएह लत्ती लगेलहुँ तऽ कदीमा फड़ल उएह की कहै छै बैगन फड़ल तऽ ओकरा बेचबो कयलहुँ अपना हउएह खयबो कयलहुँ आ अपना हउएह लए ले लेलक बैगन बैगन स सजमैन आर जे रोपलहुँ उपजेलहुँ से अपना कि खयलहुँ अपना बेचलहुँ अपना अथी कयलहुँ